मैथिली भाषामे ने हमरा सबके अच्छा लागल सुनयमे जे अच्छा से बोलल अच्छा से अथी केलक तऽ अच्छा से लागल मैथिली भाषा बोलयमे जे घरमे बड़ाके कितना अच्छा परिवार हइ तऽ ओ बोलल बच्चा बोलल पूरे परिवारके आदमी बोलल की जे केना अच्छा से भाषा अपनाके सुनयके जे अच्छा से मैथिलीमे बोललक तऽ अपना सुनयके हइ जे हँ अच्छा से बोललखिन तऽ ई अच्छा हमरा भाषा लागल बोलयमे सुनयमे तऽ बोलेमे तऽ अच्छा लागै पूरे परिवारके आदमीके अपना सुनयमे जे हॅं ई भाषा बोललै ने तऽ बहुत अच्छा लागै हमरा सुनयमे जे बहुत अच्छा लागै हइ तऽ ई हुनकाके सुनयमे खूब अच्छा लागल तऽ ओ अपन सुनथिन जे हँ ई गाँवके आदमी हइ ई देशके आदमी हइ मसीनाके आदमी हइ समस्तीपुर जिलाके जे हइ ई आदमी अच्छा बोलि रहलखिन तऽ ई हमरा अच्छा लागै सुनयमे पूरे बच्चो बोललै ने ओहो हुनका अच्छा लागल सियान बोललन ओहो पूरे परिवारके आदमी बोललन तऽ ओ कहलन कि से बहुत हमरा अच्छा लागै सुनयमे जे बोलू से अहाँके कहाँ घर भेलै हियाँ तऽ ओ देशके आदमी कहै छथिन जे ई बोलै छथिन ने तऽ हमरा बहुत अच्छा लागय हइ सुनय मे जे बहुत अच्छा लागय हय सुनय मे